سر میں وارانسی سے آیا ہوا تھا گھومنے کے لیے تو سر یہ آپ کے پاس کار سروس کے لیے چاہیے تھا مجھے تاج محل کے لیے مل جائے گی ود فیملی ہیں سر کون سی گاڑی ہے آپ کی یہ سر انووا کا کیا چارج پڑ جائے گا سر یہ کتنے دن کے لیے ہے آپ ڈاؤن دونوں بتا رہے ہیں اچھا اچھا اچھا اور کوئی اس سے چھوٹی گاڑی ہو سر اصل میں بزٹ نہیں فیملی کیا دو بچے ہیں دو بڑے ہیں جی کیا اس کا کیا پڑ جائے گا سر او اچھا تو سر یہ آپ کے کہاں کہاں پر ہے یہ آپ کے گاڑی اچھا گوتم بدھ نگر ڈی ایل نمبر ہے سر یا اچھا یو پی چودہ ہے تو پھر بھی کچھ گنجائش دیکھ لیتے اگر کچھ گنجائش ہو تو بتائیں تو پھر آپ سے میں فی الحال تو میں یہاں جامعہ مسجد پہ رکا ہوا ہوں سر تو پھر کیسے کرنا ہے آپ سے یا تو آپ آ جائیں لوکیشن پہ کچھ آپ کو ایڈوانس دے دیتا ہوں اس سے بک کر لیتے ہیں

تو سر اے سی ہے یا نان اے سی ہے آپ کا گاڑی ہاں سر اس لیے کہ چھوٹے بچے ہیں نا تو اے سی ہی چاہیے سر اس لیے کہ نان اے سی میں ہو نہیں پائے گا نا پھر لمبا سفر ہے تو سر میں ایسا ہے کہ اس لیے آپ کو میں لوکیشن بھیج رہا ہوں تو آپ اس لوکیشن پہ آ کے آپ کو جو بھی ہے میں کچھ ایڈوانس دے کے کر لیتا ہوں پھر بک کر کے مارننگ میں پھر میں نکلوں گا تو آپ جیسا رہے گا آپ بتا ٹھیک ہے اوکے اپنا لوکیشن بھیج رہا ہوں سر اوکے تھینکس